पिछला किछु सालमे एमहर बहुत मनोरञ्जनके बहुत तरहसँ बदलाव आबि गेल अछि जेना देखल जाइ तऽ पहिने लोक एकसङ्ग गाबैत रहथिन नाचैत रहथिन कोनो कोनो जेनाकि पर्व रहै छलै कोनो कोनो जेना पर्व रहै छलै ककरो उपनैन भेल जनउ भेल या फेर बहुत तरीकाके एहन कोनो अवसर भेल शुभ जाहिमे लोक एकसाथ आबैत रहथिन साथमे ओकर बाद धीरे धीरे कऽ कऽ रेडिओ आएल जाहिसँ कनिटा विकास भेल एक तरहसँ इहो मानल जाइत मुदा ओकर बाद टी भी आएल टी वी आएल ओकर बाद जे छलै से धीरे धीरे कऽ कऽ बहुत ज्यादा विकास भऽ गेल आओर एखन एहनो आबि गेल अछि जे एक दोसरसँ तऽ लोक तखनेटा बस टोकै छलै जखन काज अछि जेनाकि आब तऽ लोक बहुत डी जे सुनै छिए डी जे सबके आविष्कार अछि तऽ डी जे मे लोक चारि टा पाँच टा लोकसब साथमे नाचै छलाह डी जे आओर आब साथमे तऽ बहुत कमे देखल जाइ छै इएह परिवर्तन छै जे पहिने लोक अपनासँ गाबिकऽ अपनासँ भूकिकऽ लोक बाजि गाबिकऽ नाचैत रहथिन मुदा आब सबकिछु स्पीकरेपर डिजिटले भऽ गेल अछि